मेरे घर से दूरी में एक बड़ा सा दुकान है जहाँ पर जाने के लिए मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था तो मैंने वहाँ पर गई मुझे एक साड़ी की जरूरत थी मैंने उनसे साड़ी देने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत सारे साड़ी दिखाई बहुत तरह तरह के साड़ी दिखाई लेकिन मुझे ऐसे ही एक लेना था मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब ज़्यादा पैसे वाला व ज़्यादा अच्छा वाला नहीं लेना था तो मैंने मतलब कम सस्ते वाली साड़ी को देखना शुरू करी और मैंने देखी बहुत सारे देखी और मुझे एक पसंद आई उसमें से व्हाइट पिंक कलर का जो साड़ी है वो मुझे पसंद आई उसका का रंग भी बहुत अच्छा लग रहा था और और उसका जो कपड़ा है वो भी अच्छा लगा रहा था देन वो मैंने लाकर घर पे आ गई मैंने एक जगह को वे साड़ी पहन के गई थी और पहन के बाद मुझे इससे मतलब मेरे शरीर में ऐसे लग रहा था मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बहुत बेकार लग रहा था देन उसके बाद में मैं घर पे आ कर वो साड़ी धोने लग गई मुझे लगा कि क्या कुछ होगा धोने लग के बाद वो साड़ी का जो रंग है वो सब चला गया पानी के साथ ओ सब चला गया तो वो साड़ी अच्छा नहीं चला मतलब अच्छा नहीं गया तो वो साड़ी मुझे पसंद नहीं आई